बिफां लाइफां गायनायनि मादाव गोजां बोथोराव थांनो गोब्राब बिफां फोरखौ जोङो मानि अखा खम जानायाव खायफा बिफांया थांनो हाया हाख'या जायो बेनि थाखायनो जोङो नायनानै जोथोन लानांगौ आरो बिफां फोरखौ दै लुफा लुफा फोथांनानै फेदेरनांगौ जेरै फुल बिफां बेफोरखौबो जोङो गासिबो बिफांयानो दै नंङाबा थांङा बे बिफां फोरखौ जोङो दै लुफा लुफा गायनानै लानांगौ आरो दै लुबासो बिफांफ्रा थाजिम जायो आरो थांनायनि लामायाव फैयो बिफां लाहफांखौ जोङो जोथोन लायाबा गासिबो बिफांयानो गाज्रि जालांजोबो आरो दै मोनाबा बिफांया थांनानै थानो हाया थांनानै थानायाव गोब्राब जायो बेनि थाखायनो जोङो मानसिखौ जेरै जोथोन खालामदों बिफां लाइफांखौबो बे बायदिनो बिफां लाइफांयावबो हासार होनांगौ जोथोन लानांगौ आरो हासार होनानैबो मोजांयै फोथांना लानांगौ